खानामे साग सब्जी नहि रहै छै तऽ की करबै आलु सभ नहि रहै छै तऽ आलु सना भऽ जाइ छै हँ से खिचड़ी बनि जाइ छै खिचड़ी बनि जाइ छै खिचड़ी बनेला बादमे तऽ वएह सभ होइ छै रोटी बनै छै खिचड़ी बनाकऽ कते सुन्दर लगै छै